त इंग्लिश जो भाई ॾाढो चलनु थी वियो आहे भाई अॼु जा ॿार इंग्लिश में ॻाल्हाइनि इंग्लिश में पढ़नि इंग्लिश में लिखनि अॼु जी ही भाई जीअं ॿार पुठिते था थींदा वञनि असांजी पंहिंजी भाषा खे भुलजंदा था वञनि ऐं इंग्लिश खे ई अॻिते वधाउ ॾींदा था वञनि टिकाणनि में वञणु मथो टेकणु सभु ॿार भुलजंदा था वञनि ऐं जीअं भाई सत्संग में वञिणो आहे ज्ञानु वठिणो आहे असांजी ॿारनि जो जीअं ॿाहिरि संस्कार थींदो आहे छा थींदो आहे ॿारनि खे कुझु पतो ई कान्हे को अऊं अॼुकल्ह स्कूलनि में असांजी पंहिंजी भाषा जेकी असांजी मात्रभाषा आहे सिंधी उन्हनि जो प्रचल्लन ई ख़तमु थी वियो आहे पहिरियों वरी बि हिंदी हूंदी हुई त वरी बि हिंदीअन में ॿारनि खे पढ़ाईंदा हुयासीं पढ़ंदा हुया ॿार बि ऐं टीचर बि भई अहिड़ा हूंदा हुया शिक्षक बि त हुए ॿारनि खे ज्ञानु बि ॾींदा हुया ज्ञान जे माध्यम सां कुझु कुझु सेखारींदा बि हुया अहिड़ी सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं बि ऐं अॼु जो समय ई अहिड़ो थी वियो आहे त इंग्लिश में ॻाल्हायो ऐं इंग्लिश में सिखियो सभु कुझु इंग्लिश में कयो त ॿार उहे इंग्लिश में पढ़ी लिखी करे ऐं वॾा विधवान जीअं था थियनि त पीअरनि माइरुनि खे भुलिजी था वञनि त भाई सम्झनि ॿार पोइ पाण खे ई था की असां ई ज्ञानी व्यानी आहियूं असाईं खे इंग्लिश ईंदी आहे ऐं असांजा भई पीअर माउर ॼणु त पढ़यल लिखियल कान्हनि त पंहिंजे अॻियां उहे ॿार जी ईअं सम्झंदा आहिनि अॼुकल्ह जे पीअर माइरुनि खे की इहे भई गंवारु आहिनि असां पढ़यल लिखयल आयूं त इन करे असांखे अहिड़ी ई सोच सोचणी खपे की असां पंहिंजी भई शिक्षा खे अॻिते वधायूं जीअं असांजी शिक्षा जो प्रचल्लन अॻिते वधंदो रहे